ہیلو جی گڑ مارننگ جی بتائیے کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی جی جی جی جی سر میں جی جی مل جائے گی آپ بتائیے کیسی چاہیے وہ پیٹرول میں چاہیے یا ڈیزل میں یا سی این جی میں کس میں چاہیے جی جی سر مل جائے گی آپ بتائیے کلر کون سا چاہیے آپ کو اچھا سر اوکے مل جائے گی تو کار کا انشورنس وغیرہ کرائیں گے آپ جی جی اور اور سیون سیٹر چاہیے یا سر فائو سیٹر

جی سر سیون سیٹر تو یہ آپ کو تھوڑی مہنگی پڑے گی

جی جی سر یہ آپ کو اگر آپ آج آڈر کرتے ہیں تو آپ کو تین مہینہ بعد آپ کے آڈر ہو جائے گی سر اور آپ یا آپ کو شو روم میں ہی بلا لیا جائے گا سر جی سر آپ کو مکمل جی جی جی پانچ سروسز ہم آپ کو دیں گے سر اور اس کے علاوہ اس کے ٹائروں کی بھی وارنٹی وغیرہ دیں گے اور گاڑی گاڑی کے کلر کی بھی شروعات میں ہم آپ کو گارنٹی دیں گے ایک سال بھی کی جی سر جی اور اس کے علاوہ اور گاڑی کی سیٹ وغیرہ بیلٹ سیٹ اور دوسری چیزوں کی بھی آپ کو آپ کو ہر چیز کی آپ ٹینشن مت لو سر ہر چیز کی آپ کو گارنٹی دی جائے گی گاڑی کی آپ کو فسٹ کلاس گاڑی ملے گی جی سر تھینک تھینک یو تھینک یو ٹھیک ہے سر سر شو روم کی ٹائمنگ تو صبح دس سے کھلتا ہے اور شام دس تک ہی کھلتا ہے جی سر اور آ جی جی سر آپ ٹینشن مت لو آپ کو سب چیزیں ملیں گی آپ یا شو روم میں ہی آ کے رابطہ کر لیں جی اور آپ ٹینشن مت لیں گاڑی آپ شو روم میں آ جائیں آپ کو گاڑی مل جائے گی آپ آ کے گاڑی یہاں پہ اپنا فام وغیرہ فل کر لیں اور آپ کو گاڑی مل جائے گی آپ جس اعتبار سے بھی لینا چاہیں قسطوں پہ یا پیمنٹ جی تھینک ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو ویلکم